भारत एक सांस्कृतीक देश एकदां म्हाका लिंकडिनार विचारिल्लें भारतांत कितें पळोवपा सारकें आसा काय म्हूण हांवें म्हटलें उत्तरान गेल्यार दोंगर दक्षिणेक देवळां पश्चीमेक दर्या उत्तर पूर्वेक पांचवोचार सैम हांव म्हैसूर गेल्लें तेन्ना म्हजे बरोबर उत्तरांतले लोक आशिल्ले तांच्यांनी म्हटलें उत्तर थाळी घेवया उत्तर भारतांतली थाळी घेवया थाळींत पळयल्यार किदें चिमूटभर पुलाव दोन इल्लुशी भाजी दोन पातळ रोटी आनी एक आयस्क्रीम जांच्यांनी दक्षीण भारत थाळी मागिल्ली पळय तांकां भडभडून शीत केळ्या पानाचेर दोन तीन रस्सम मुठ्ठीभर भाजी पायसा हांव तांची थाळी पळयत जेवलें दक्षीणेक पळोवपाक जायतें आसा जशें की देवळांचे शिल्पकला केव्स दर्या आनी भाशेचो प्रभाव पळोपाक मेळटा चेन्नई गेलें जाल्यार तमीळ केरळ केरळांत मल्यालम कन्नड तूळ कोंकणी मराठीचो बी आसपाव मेळटलो आनी कोंकणी देवनागरी बरोबर कन्नड मल्याली लिपितूय पळोपाक मेळटा उत्तरेक दोंगर दोंगुल्लीं बर्फांत वा पांचवोचार सैम न्हंये कुशीक राकिल्ली देवळां ह्या सैमांत मन भुलून वता थंय सहासा हिंदी भाशा उलयतात पूण वेगळे मोडी जशे की हिमाचली पंजाबी हरियाणवी आनी हैड आनी हेर जरी उत्तर भारत वा दक्षीण भारत म्हटलें तरी भारती मन आनी संस्कार दर एकल्या भारती ह्या मदीं दिसता